हाँ मैम नमस्ते हम आपके इस्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं यस मैम यस हम उनको इंग्लिस हिन्दी पढ़ा रहे हैं हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम अच्छी शिक्षा देने सोच रहे हैं कोशिश करेंगे ओके मैम ओके मैम मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से जी मैम जी मैम मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगी जी मैम जी मैम जी जी मैम जी मैम जी मैम मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूँगी

जी जी मैम ओके मैम नमस्ते मैम